तुका गायन हें शिकपा आसताय तुजें पयलीं मायंड पयलीं बरें आसूं जाय आनी आवाज तुजो बरो आसूं जाय तुका आवड आसू जाय तितू बद्दल आपूण तितूंकूच वोसोन सारकी ते स्किल्डां वोसोन आपूण शिकतलें फस्ट म्हणजे तुजें हॅल्थ बरें आसूं जाय मेन तुक बरी आवड आसू न्हू कांय उपेग ना मेन तुवें त्रास घेवपा जाय तुज्या हेल्ता खातीर तुजे आवाज बरो आसूं जाय कान दोळे हेवूय बरें आसूं जाय तुजे ते खातीर तुवेंय त्रास करूं जाय तुज्या जिवाची आरोग्याची काळजी घेवपा जाय व्यायामूय बरो करूं जाय आनी जेन्ना तुका शिकपा तेन्ना तुजी सगळें तन मन धन तु तेजेर दवर जाय गावपाक तुका शिकपाक किद्याक पण तितूंकूच उर वसपा जाय म्हणजे हांव आतां हें शिकतां हें हो म्हाजो धेय आहा हांव हें शिकतलें फुडें आनी हांव तेंच करतलें म्हणून तुका पयलीं हें आसूं जाय तुजो मोटो आसूं जाय म्हणजे म्हाजी ही इच्छा म्हाका हें गायक व्हडलो जावपा आहा मेन तुयें तें पयलीं सान शिकोवप तुजी आवड आहा तितू तूंयें तें तन मन धन धान बरें करून आयकप करूंक गायता आसतना सुद्दां आनी आनी जेवण तुजी आरोग्य बरें आसा जाय ताळ्या लागून ताळो तुजो बरो आसूं जाय ती सकाळ फुडें आमट आमट बी चड खावपा जायना म्हणजे ती रोकडी थंडी जाता ना आमकां थंड बीन चड किदें पिवपाक जायना कोल्ड ड्रिंक्स बीन पिवपा जायना ताळें आमचे रोकडे माल पडटा अश्यो वस्तू आमी अवॉयड करपा जाय आनी थंडी बी जाल्यार मागीर आमकां गावपाकूय त्रास जाता आनी उतराय मागीर सुटोना ते खातीर आपणें जिवाची काळजी घेवं जायी आनी हेजे पासून पयस रावूंक जाय थंड पिवपाचे सक्य तो कोल्ड ड्रिंक बी आमी पिवोंक जायना मायंड बी आमचे बरें फ्रेश आसूं जाय आनी आमी बरें फ्रेश राव जाय बरें विचार करूं जाय तितू आमचे स्किल्सूय बरें उरता आनी आमचें एटेंशन म्हणटा तें आपूण किदें करता तेजें धेय आसूं जाय आमी आनी कितलेय आपल्या टेंशन आसा जाल्यार तें सायडीक काडून दवरूंक जाय त्या टायमार हांव हें करता म्हणजे म्हाजे आज सपोज हांव गायता लक्ष म्हाजे तेजेरूच दवरप घरा कडेन विचार कांयच हाडूं जायना हांव किदें करता तेन्ना गायता आसतना आनी शिकता तेन्ना वता देह म्हाजे थंयच दवरूं जाय म्हणजे हांव येत करता तितूकूच लक्ष घेवन जाय जाल्यारूच हांव फुडें पावपाक शकता एक गायन सुद्दां जाल्यारूच तूं फुडें करूं शकता तें त्रास काडूंक ना आनी तेज्या खातीर म्हाका त्रास हें खूब घेवचें पडटा कांयत बेश्टें मेळना त्रास करिनासतना कांयत मेळना आनी म्हाजे आरोग्य तेन्ना हांयें बरें दवरूं जाय